मनोज तिवारी कहे हैं सुंदर हमर बिहार ये इसमें कहा गया है इसलिए वो भी एक जगह के अपने विधायक जन प्रतिनिधि हैं उनका इसलिए कहना है कि मेरा बिहार जो है सबसे उत्तम है और देश में सर्वोपरि है हम पिछड़े क्यों क्यों न हों लेकिन हमास हमारा समाज सुसंगठित है हर विपत्ति में हमारे समाज में देखिए कोई अभी दुख में है मेरे परिवार में तो समाज में इस ढंग की स्थिति होता है कि लोग उस दुख को आपस में झेलते हैं बिहार में ही ऐसी व्यवस्था है और जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए हमारा बिहार सबसे अग्रणीय राज्य है अग्रणीय इसलिए राज्य है कि यहाँ पुरानी संस्कृति को अपनाया गया है यहाँ समाज में हमारे अतिथि देवो भवो की पद्धति है हमारे घर पे जो भी अतिथि आते हैं उनको देवता के समान माना गया है और दूसरे जगह दिल्ली में जाए वहाँ कोई परिचित भी आदमी अनपरिचित के तरह व्यवहार करता है लेकिन हमारे बिहार में मेरे अगर झोपड़ी के मकान में भी कोई अतिथि आ जाते हैं तो वो हमारे देवतुल्य हो जाते हैं चाहे दुश्मन ही क्यों न हों हमारी ऐसी परंपरा है हमारी सभ्यता संस्कृति इस पद्धति की है कि हमारा विकास बहुत बिहार का विकास बहुत ज़्यादा विकास है इसलिए हम हम लोग को अपनी सभ्यता संस्कृति को विकास करना है